कार जीप मोटर साइकिल स्कूटर ट्रक ॿेड़ी साइकिल रिक्शा घोड़ो गाॾी बैटरी रिक्शा ऑटो रिक्शा स्कूटी एक्टिवा टमटम ट्रैक्टर बस रेलगाॾी मालगाॾी हवाई जहाज हथगाॾी ढॻो गाॾी